सावगारि आखिनाय बा आरिमु आखिनाया आंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानो होनोबा सावगारि आखिनानै ओन्दैनिफ्रायनो साव ओन्दै समनिफ्रायनो ओन्दै गथ'साफोराबो सावगारिखौ आखिनो जोबोर मोजां मोनो आरो जोबोर मेहेरगोनां खालामनो हायो सावगारिया गथ'फोरखौ जोबोर गोसो बोनो हायो आरो गेदेरफोरखौबाबो जाय ओन्दैआव इनटारेसटेट जायो सावगारियाव बेयो देरनानैबो मोजांहाय लिरनो हायो सावगारिखौ मोजां इनटारेस्टिं आर्ट खालामनो हायो सासे आरिमुगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे आंबो ओन्दैयावहाय सावगारियाव जोबोद इनटारेस्टेट मोन बेनिखायनो आङो देरनानैबो दासिमाव आङो आखिनो हाग्रा सासे आरिमुगिरि जानो हादों आं बांसिनानो मोजां मोनो सिनारि सावगारि आखिनो आंनि आरिमुआव बांसिनानो सिनारि सावगारिया बांसिन दङो आरो आंहा गासैबो आखायनि आदबबो बायदिसिना दङ बायदिसिना सोरजिलु बोसोन बोला बायदिसिना दङ आंहा आदब आखायनि आदबफोरा जाबाय ओरैनो जि दानाय बायदिसिना थावख्रि लुनाय आं जोबोर मोजां मोनो सि दानानैबो आगर एरनानैबो आङो जोबोर मोजां मोनो आरो आङो जि दानोबो रोंगौ फालि बायदिसिना आगरबो आर'नाइबो जिबो आं दानो हायो बिनिखायनो आङो आंनि रोंगौथिखौ बुंना बायदि बायदियाव बुंनानै होनाय जाबाय